हेल्ल' सार आंना ओरैबायदि बेग गोमादों बेगाव बायदिसिना डकुमेन्टसफोर दङमोन नोंथाङा आंखौ हेल्प खालामदो एसे आङो बिक्रमपुरनिफ्राय बेंटल औ आंनो बे बेगखौ नांफिनगौ आरो बे बेगाव बायदिसिना दंमोन डकुमेन्टसफोर दङमोन एखदमबारे फैसाबो दंमोन औ औ औ औ औ औ दे दे सार औ औ औ औ जेरक्स कपि दंखायोमोन बेगावनो दंजोबोमोन आरो फैसाबो दंमोन बुरजा दंमोन बिदिनो फास हाजारसो दंमोन

औ औ औ जायखिजाया सारा मदद खालामनांगौ मदद खालामनानै होथारबानो जाबाय